साढ़े पिंडें थाह्रें गोभी बड़ा होंदा फिर अस गोभी बनांदे गोभी खंदे गाजरां होई गेइयां ओह् अस बनान्ने फिर ओह् खानियां फिर मूली होई गेई मूली बनानी राह्नी मूली फिर धनिया होई गेआ धनिया राह्ना फिर ओह् पालक होई गेई गोंगलू होई गे एह् सब्जियां साढ़े इत्थै पिंडें थाह्रें रह्ड़दियां मटर होई गे ते आलू होई गे टमाटर टमाटर बी राह्न्ने आं फिर बूह्टे लान्ने आं फिर बड्डे होंदे न फिर अस टमाटर पौंदे न फिर अस बड्डे होंदे फिर अस पाली पान्नै उ'नेंगी पकाने आं फिर टमाटर होंदे बनदे भट्ठें दे बी बूह्टे लान्ने अस ते फिर भट्ठे निक्के निक्के लाने फिर बड्डे होंदे फिर टमा भट्ठे पौंदे उप्पर गोहे दा हैल सुट्टने होन्ने आं अस पिंडें थाह्रें डंगर डुंगर रक्खे दे लोकें सोआह् सुट्टने होन्ने कन्नै अस अस बड़ियां चीजां सुट्टने होन्ने लोक रांह्दे हां सब्जी जी अस घरै दी गै खन्ने आं बना करेला बड़ा पसंद ऐ सानूं फिर अस राही लैन्ने आं बूह्टै पर बी चाढ़ी लैन्ने आं फिर बूह्टै पर सारा समां खंदे र'वौ आं सब्जियां फ्रूट बी ऐ जो राहे दा मरूद जो फिर अंगूर जो अनार पिंडें थाह्रें सारे चीजां पिंडें थाह्रें थ्होई जंदियां बूह्टे लाए दे अम्ब बी ऐ जो बड्डे बड्डे बूह्टे दशैह्री बी पेई जंदे दुऐ बी पेई जंदे जो मिगी बड़े पसंद न अम्ब अ'ऊं राहे दा अपने बेह्ड़े बड्डा होई जाना ते शैल बड़ा अम्ब पौना उस्सी आ बेह्ड़े गुट्टे दा बूह्टा राहे दा ऐ जो उस्सी फुल्ल पौंदे जो शैल ते गलाबा दा बी राहे दा जो ते उसी फुल्ल बड़े पौंदे त्रैऽ किस्मां दा इक गुलाबी होंदा ऐ जो इक लाल होंदा ऐ जो इक चिट्टा बी होंदा ऐ जो हां पीला जेहा हां हां आं हून में राह्ना पीला गुट्टा आं ओह् साढ़े घर हैनी ते ओह् लाना पीला गलाब मिगी बड़ा पसंद ऐ शैल बूह्टे होन बाशना औंदी रौंह्दी बड़ी सोह्नी शैल झैंगली झैंगली जगह् बूह्टा होई जंदा हां घर बी शैल लगदा इ'यां बंदा बनाई दी होवै क्यारी सोह्नी लगदी हां सब्जी फिर असें घरै दी गै बनाऽ खेत्तर ऐ छड्डे दा इक ते ओह् खेत्तरै बिच्च लानियां सारियां सब्जियां असें लानियां हां ते बाह्रा दी सब्जी ऐ निक्का हारा कद्दू होवै ते ओह् एड्डा बड्डा टीका लाइयै एड्डा बड्डा करी ओड़दे न दिन चढ़दे गी लांदे जो टीके हां ते अस निं कदें बाह्रा दी खाद्धी सब्जी अस घरै दी गै खन्ने आं बमारी निं लगदी अस शैल आं शैल सेह्तदार आं अस अस एह् थोह्ड़े आं सब्जियां ताजियां खाई खाइयै हां मजा औंदा सोआद औंदा सब्जियें दा हां घिया बी लाई दियां जो बेल्लां कंडोलियां लाई दियां जो जिस्सी तौरी आकदे न आं थोम लाए दा जो असें अपना हून अग्गें अगले म्हीनै पुट्टना जो अगले म्हीनै पुट्टियै ते फिर मुट्ठे बन्नने ओह्दे मुट्ठे बन्नियै फिर असें सकाना रक्खी ओड़ना अंदर ते फिर ओह् सुक्कना फिर असें ओह्दी मुट्ठियां उप्परां बड्ढनियां तीलां ओह्दियां हां ते फिर असें खरै कोली कोली छिल्लियै ते असें सब्जियें च पाना कोली कोली छिल्लियै ते असें सब्जी च पाना फिर बड़ा सोआद औंदा फिर तड़का लाना फिर उस्सी नेईं ते फिर ओह् सब्जी थोम पाए दा होऐ फिर बाई निं सब्जी च रौंह्दी जेह्ड़ी मरजी बनाओ भामें आलू बनाई लो भामें गोभी बनाई लो सारियें चीजें च जी पेई पेई सकदा ऐ थोम हां बसार घरै दी होई जंदी गंढियां लाए बाह्र लाओ खेत्तरै च बसार घरा दी अजकल्ल